हाँ मैं भी पीढ़ी की हूँ और युवा पीढ़ी मैं बच्चों की थोड़ी सोच अलग होती है वे सुनना पसंद नहीं करते हैं बड़ों बूढ़ों की बातों को कुछ कह देते हैं तो थोड़ी बात पे गुस्सा कर लेते हैं और बड़े बूढ़े आदमी हैं तो पुरानी पीढ़ी की पुरानी सोच है तो बिजी मोबाइलों में बिजी रहते हैं आज के युवा तो बड़े बूढ़े उनमें थोड़ा डांट फटकार भी देते तो उनको मैं सम्मान पर रखना चाहती हूँ और दोनों की अलग अलग दुनिया है की आजकल के बच्चे तो व्यस्त रहते अपनी मस्ती में मस्त और बड़े बूढ़े को बात करना है तो मैं उनमें काफ़ी समानताएं हैं बोलचाल एक जैसी है उनकी और व्यवहार में परिवर्तन है